मां सिलाई ऐं बुनाईअ जे कम मां मां सिलाई कंदी आहियां घर में सिलाई कंदी आहियां सिलाई मां ॿ टे घंटा सिलाई मां कंदी आहियां ऐं सिलाई ज़्यादा टाइम करण सां मां मूंखे हथ में सूरु थियणु लॻंदो आहे ऐं मां हथ सां उहो मशीन जी हथी खे हलाईंदी आहियां त इन करे हथ में दिक़त थियणु लॻंदी आहे त मां त मां मोटर मोटर ते जेकी लाइट ते मशीन उहो मोटर हलंदी आहे कपिड़ा सिलण जी मां उहो वठनि वठणु पसंदि कनि ताकी मां जल्दी सां जल्दी जल्दी सां जल्दी ज़्यादा ते ज़्यादा सिलाई करे सिलाई करे सघऊं और ऐं मां बुनाई मां कंदी न कंदी आहियां घर में पर मूंखे थोरो बहुत इन जे बारे में नॉलेज आहे सूअनि सां बुनाई थींदी आहे ऐं इन जे लाइ मां गहिरा हलके कलर जा धागा ऊन पसंदि कंदी आहियां ऊन सां करणु पसंदि कंदी आहियां